असांजे क्षेत्र जूनागढ़ में महाशिवरात्री जो मेलो जेको मांघु महीने में अने लिली परिक्रमा जे एकतीह मासि में वेंदो आहे जे केवल असांजे शहर में मल्हायो वेंदो आहे महाशिवरात्री जो मेले में अलाए किथां किथां जा माण्हू भवनाथ में मंदर में दर्शन करण ईंदा आहिनि अने तिरे रहंदा आहिनि रहंदा कंदा आहिनि ॿ टे ॾींहं ॾाढे सुठे नमूने महाशिवरात्री जो मेलो मल्हायो वेंदो आहे अने इस प्रकारु लिली परिक्रमा जे एकतीह मास में मनाई वेंदी आहे उन में बि किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि अने लिली परिक्रमा जो लाभु उठाईंदा आहिनि मां जूनागढ़ शहर में घिरनार चढ़ण बि ॾाढा माण्हू ईंदा आहिनि लिली परिक्रमा जे में मेले में त असांजे शहरु जूनागढ़ में इहे ॿ त्योहार असांजे खाली राज्य में मल्हाया वेंदा आहिनि जेको ॾाढे सुठे नमूने सां मल्हाया वेंदा आहिनि